एगो किताब हम पढ़लहुँ जे पढ़बामे बड़ी ओ पहिले कठिन हमरा लागल संस्कृतके एहन एहन श्लोक छल हेँ जे कहलिए कि नहि हमसभ तऽ हेँ मैथिलीके धुरन्धर बजैवला धुरन्धर पढ़ैवला आदमी ओ संस्कृतके ए संस्कृतेसँ सबकिछु अथी भेलै हँ तऽ दुर्गा सप्तशती जे पढ़ैके लेल लेलहुँ तऽ ओ हेँ बड़ा लागल बहुत बहुत हेँ लम्बा लम्बा हेँ किएक तऽ तोड़ि मोड़िकऽ ओ हेँ ओ शब्दके हेँ पढ़ल जाइ छै हेँ तऽ पहिले तऽ कठिन लागल बादमे जे छै ततेक सुन्दर हमरा लागल हेँ जे जहन पढ़लहुँ जहन पूरा आब तऽ बहुत हमरा हेँ कण्ठाग्रे भऽ गेल दुगा दुर्गा सप्तशती बहुत अध्याय तक हूँ आओर ओ एतेक सुन्दर हेँ लगैए पढ़ैके लेल जे ओ ओहिमे भगवानके सेहो नाम छनि दुर्गा भगवतीके वर्णन छनि सबटा हेँ जाहिसँ कि आदमीके सबकिछु हेँ दूर होइ छै ओहिसबमे शान्ति भेटै छै हेँ सबकिछु के शान्ति ओहिसँ भेटै छै हेँ दुर्गा सप्तशतीके नामो लेलासँ आदमीके कल्याण होइ छै हमसभ बहुत किछु हेँ अध्ययन केलहुँ ताहिमे ई भक्तिमे दुर्गा सप्तशतीमेके पाठ जे करै छी हेँ ताहिसँ मोन बड़ प्रसन्न रहैए आओर वएह प्रसन्नता हमेशा हेँ लगै छै जेनाकि हेँ बहुत झलकि रहल छै भगवतीके एहन प्रेरणा हेँ जे हेँ ओ किताब पढ़लहुँ ताहिसँ हेँ श्रीमद्भागवत गीताके सेहो अध्ययन कएलहुँ महाभारतके अध्ययन कएलहुँ रामायणके अध्ययन कएलहुँ सबचीजके अध्ययन कएलहुँ धार्मिक किताब पढ़बामे हमरा सभके बहुत सुन्दर लगैए हमेशाके लेल हेँ ओ जाइ छी कखनहु समय बचैए एम्हर ओम्हरसँ तऽ हमसभ धार्मिक किताब लऽ कऽ बैसै छी आओर ओ पढ़बासँ सबकिछुके शान्ति भेटैत अछि